जोंनि रायजोयाव बाथौ धोरोमखौनो गाहाय फालिनाय जायो आरो बे धोरोमानो बर' हारिनि गुदि धोरोम होन्ना जोंबो मिथियो नाथाय रायजोयाव फालिनाय गाहाय धोरोमारि फोरबोया जाहैबाय जोंहा गुबैयै मोनथाम बे मोनथामनि गेजेराव जाबाय गिबियाव खेराय फोरबो एबा खेराय फुजा गारजा फुजा आरो हामबाय फुजा आरो बेजों लोगोसे जों बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमा गावबागाव न'नि एबा न'खर फुजा हिसाबै फालिनाय जायो बे नखर फुजाखौनो जोङो बाथौ धोरोमा सालामिबो होनना बुंनाय जायो थिक बिदिनो खायफा खायफा जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बे नखर फुजा एबा सालामिखौ खायफाया खनसेल' होयो एबा खायफाया खन्नै होयो जाय जायफ्रा बोसोराव खेबसे एबा खेबनै होयो बेफोरनो जायैबाय खायफाया बोसोर गोदान एबा बैसाग मासाव हैयो आरो खायफाया जाहैबाय जोङो जेब्ला दैज्लां मासाव मावयै दाङै मोन्नाय माइ गोरलै बा माइरं गोरलै जों लोगोसे ओंखाम गोरलै जायो अब्ला बै ओंखाम गोरलै जानाय समाव खेबसे नखर फुजा एबा सालामि होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बोसोर गोदान बैसाग मास हाबो अब्ला बै समाव खेबसे होनाय जाबावो थिक बिदिनो ज' जयै रायजोआरि फालिनाय गाहाय धोरोमफोरा गाहायै बे मोनथामआनो जेरै सिगाङाव बुंलांखानाय बादि खेराय फोरबो एबा खेराय फुजा गार्जा फुजा आरो हामबाय फुजा